असांजी कटनी ज़िले में वॾा स्कूल कोन्हनि के ऐं अगरि असांजो ॿार पढ़णु चाहे थो पियो त उहो पढ़ी नथो सघे पियो नंढा नंढा स्कूल आहिनि जंहिंजे करे ॿार वीचारा ॾाढा परेशान था थियनि पिया इन्हनि खे खपे त वॾो स्कूल वॾो कॉलेज जीअं त इन्हनि खे पढ़ण लाइ ॿाहिरि वञिणो पवंदो आहे अगरि ॿाहिरा पढ़ी करे अचनि बि था त हिते उए माउ पीउ खे सुख नथा ॾेई सघनि छोकी हिते वध कोई कंपनियूं आहिनि ई कोन जिन खे जेतिरा जीअं ॿार मथा पढ़ी था अचनि था पिया उन्हनि खे उहो हिते सुविधा नथी मिलनि पई ॿियो त बैंक मां लोन बि जल्दी आसानी सां न मिलंदो आहे हिन करे असांजी कटनी ज़िले में एतिरी कोई सुविधा कोन्हे की जंहिंमें कि ॿार पढ़े लिखे कुझु सुठो ठहिणु चाहे लेकिन उन्हनि जा सुपिना सुपिना ई रहिजी वेंदा आहिनि उन्हनि खे पढ़ण लाइ ॿाहिरि मोकिलूं उन जे लाइ असां ग़रीबनि खे जॾहिं एतिरो पैसो बि त हुजे असांखे उन्हनि जे लाइ ॾाढो कुझु सोचिणो पवंदो आहे